लागलो आं हॅलो

या

हय आं कसलो प्रस्न आसा

आं नाशा पळय आतां पळोवपाक गेल्या कितें आसा कितेंय जर बरें काम आमी करतलीं जाल्या आमकां फुडें कितें तरी वायट जावं जाताच आमचें म्हणल्यार कितें तरी आमकां करचेंच पडटा सो तो ब्रीज कित्याक लागून केलां सगळ्यांग भोंवपाक येवपाक जाय आनी चड त्रास जावपाक जायना म्हणून तो ब्रीज केल्लो आसा आनी झाडां कित्याक मारलीं झाडां जर तशींच दवल्ली जाल्यार डॅवलॉपमॅण जायना झाडां झाडांग वाचून जर कितें करूंक गेल्यार झाडां अडखळटा तींच जर फाल्यां कोसळ्ळीं पडलें जाल्यार मागीर कितें लोकांचे परत त्रास जातले न्हय सो ताका लागून तें डॅवलॉपमॅण

सगळी कडेन मारूंक ना न्हय आमी हांवें कितें केलां आमी थोड्याच जाग्यार हें केलां सगळें कितें मारून उडोवंक ना जंय जा गरज आसा थंयसरूच आमी केलां

धा झाडां मरतलीं तीं आसातूच आतां कितें करतलीं आमी मा सगळें म्हजेरूच ना की हांव सगळें वचून हें करूंक शकता म्हाकाय ती वो ऑडर येता

ना

हांव तुमच्या हाजेर उलोवपाक सोदता उलयतलेंच हांव तुमच्या हाचेर हाचेर कितें तरी आमी का मार्ग काडयां